हलो खुशबु डॉक्टर जी बोल रही हैं ये हिंडोन सिटी से हाँ मैडम ये बोल रहा था मैंने क्या अच्छी अच्छी टेबलेटें बनाई हैं और ये डोलो है लोलो में सोल्ट आता है इसका पेरासिटामोल का और अच्छी टेबलेट हैं और अच्छी चलने वाली हैं आप को ये दवाइयाँ लो और आपके हॉस्पिटल में चलाओ इनका अच्छा बेनिफिट मिलता है सब में हाँ मैंने यूज़ किया है तभी तो आपसे मैं कर रहा हूँ बात और आप चलाओ इसको आपके लिए बेहतर रहेगा ये तो आप भी क्या है कि एक बार में ही मरीज ठीक हो जाएंगा आप जब चाहते हो जब ही सप्लाई हो जाएंगी मैडम आपके लिए नहीं कोई सा साइड इफेक्ट नहीं है मैडम आप एक बार हम यूज़ कर चुके हैं काफ़ी बार और आप एक बार यूज़ करके देखो आप बोल देंगे वास्तव मैं ट्रीटमेंट अच्छा है अच्छी दवाई बनाई हैं हमने अच्छी अच्छी चीज़ है मतलब एक तरीका से कोई भी हार्ड बीमारी हो आपको यही ब्रांड अच्छा चल रहा है और काफ़ी समय से चल रहा है आपके क्षेत्र में भी मैं इन टेबलेटों को देना चाहता हूँ अब आपकी सप्लाई आप बोलो आपको कितना माल चाहिए मैडम हाँ तो डेमो ले लीजिए मैं बताओ आप कब फ्री रहो मैं आपके लिए डेमो देने के लिए कब आऊं अच्छा जी मैडम जी और आपके हॉस्पिटल मैं भीड़ भाड़ तो बहुत अच्छी रहती होगी ना मैडम मरीजों की हाँ किस किस की बीमारी ज़्यादा चल रही हैं उनके सभी के डेमो ले आऊंगा और आपको बता दूंगा दिखा के हाँ ये हाँ तो सब चीज़ की मैं टेबलेट आपको ले आऊंगा और आप मेरी तरफ से उनको एक एक ट्रीटमेंट देना एक सुबह शाम का और आप देखना की वो कुछ काम करती हैं या नहीं करती हैं उसी तरीका से आपको डेमो लग जाएगा जैसा भी है हाँ बिल्कुल लेके आएँगे मैडम और बताओ और क्या सुविधा करूँ आपके लिए मैं इसका कोई चार्ज नहीं है और वो मेरी तरफ से फ्री टेबलेट दी जा रही हैं आपके हॉस्पिटल के अंदर हाँ जी पहले डेमो के लिए फ्री है और बाद में अपन को इसका चार्ज लगेगा मैडम बट डेमो का कोई चार्ज नहीं होता अपने यहाँ पर बिल्कुल मैडम बिल्कुल बताएंगे और कोई बात मैडम कोई और कोई बीमारी की कोई टेबलेट लानी हो डेमो के लिए हाँ बिल्कुल मैडम बिल्कुल लेके आएँगे आपको सारी चीज़े लेके आएँगे और सभी बिमारियों के डेमो दिला दिखा के आपको फिर आपका पैकेज बनाएँगे मैडम ओके सर ठीक है मैडम जी ओके धन्यवाद मैडम